शी बाबा आं अनिता भाबी सांग गे कितें जाय मोगरीं आसा गे कितले कशे जाय आशिल्ले कितले पड फांत्यो आसा शेवतीच्यो आसा पांच जाय आसल्यो सत्तर रुपया एक गे तुका चलता मगे सत्तर रुपया एक कमी म्हणजे आतां कश्यो आनी कितें जाय जायो जायाचे कशें कितें जाय आशिल्लें जायाचें आं शांतादुर्गेच्या शंबर आं जाल्यार ती साठ रुपया या साठ रुपया एक पडटली गे तीं आं दिता आं दिता गे दोन मायज दोन मायज घालता

कितें कितें जाय तुका केन्ना जाय तुका परवां जाय हय दिता गे हय दिता दिता दिता दिता दिता फांतीच्यो कित् फांती कितल्यो जाय गे हय करता जमयता गे पांच जाय फांती आनी जायो कितल्यो शंबर बरें शंबर तुका हांव पन्नासांक जायो तुका हांव शम पन्नासांग धरता पन्नासान एक आनी ह्यो साठान धरता फांती चलता मगे हय आनी आनी कितें जाय आशिल्लें तवशीं आसा धा रुपया एक गे कितलीं जाय आशिल्लीं पन्नास पन्नासा अशें तें बरें आठ रुपयान एक करता धरता तुका चलता मगे म्हारग आसा गे सद्या हें सगळें लागललें पीक सगळें हें जालां गे खराब पावसूय बी सारको ना न्हय सगळें तें केन्नाय सगळें वाद्यो बी सगळ्यो हें जाल्या डिस्ट्रॉय बरें आठ रुपया एक करता हां बरें गे येता मगे तूं व्हरपा मागी परवां बरें यो यो मागीर सांगता तुका हांव पयशे चल तर हां बरें